नास्ते में घणियूं शयूं ठहंदियूं आहिनि असां सयूं पटाटा ठाहींदा आहियूं ऐं सीरो बि ठाहींदा आहियूं ऐं बाखिरी बि ठाहींदा आहियूं ॿियों कारे मिर्च जी थुली कोकी बि पचाईंदा आहियूं ऐं पवा बि थींदा आहिनि मीठा पवा बि थींदा आहिनि जीअं त दाल पकवान बि थींदा आहिनि ऐं दाल पूरी बि थींदी आहे मां तवां खे सयूं पटाटा जी रीत ॿुधायां थी सयूं पहिरीं गैस ते सिपरी रखंदा आहियूं ऐं तेल विझंदा आहियूं ऐं हुन में ॿ फोटा विझंदा आहियूं सयूं थोरियूं भुञी करे जीअं गाढ़ियूं थियनि हुन में पोइ खंडु थोरी विझंदा आहियूं ऐं खीरु डुक बि विझंदा आहियूं ऐं पाणीअ ढुक बि विझंदा आहियूं ऐं फोटा बि विझी किसिमिस विझणी हुजे ऐं काजू बि बादाम बि विझ ऐं ख़सिख़सि बि विझंदा आहियूं पोइ गैस धीमो करे ढकु ॾेई सिजाईंदा आहियूं इयं पोइ सयूं ठई वेयूं हाणे पटाटा करण जी रीत तव्हांखे ॿुधायां थी तई रखी करे पोइ तेल विझंदा आहियूं तेल विझी करे पटाटा वढे करे हुन में विझंदा आहियूं लूणु हैड विझी गैस ढिम कंदा आहियूं जीअं पटाटो जल्दी त तरिजी वञे तरिजी वञे पोइ हुन में तेल कढी करे धाणा ऐं मिर्च विझी करे हीअ पोइ ते इहा पटाटा तरिजी वेंदा आहिनि